اکثر و بیشتر میں کتابیں چار مینار کے قریب ایک چوک بول کے محلہ ہے وہاں سے خریدتا ہوں چوک میں کافی جو ہیں پرانی نئی کتابیں سہول دستیاب ہوتی ہیں اور وہ سیکنڈ ہینڈ میں بھی جو ہے بعض اوقات جو ہے بجٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر سیکنڈ اور کتابیں واجبی قیمت پہ مل جاتی ہیں جس سے ہم جو ہے پڑھتے ہیں جس سے ہمارا جو مقصد تعلیم ہے وہ پورا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم جو ہے کتابیں اکثر جو ہے چوک کا چار مینار کے قریب ایک چوک کا محلہ ہے چوک وہاں سے ہم کتابیں خریدتے ہیں